सोन सोनभद्र ज़िले में शिक्षा के बहुत सारे चीज़ कराए गया हैं जैसे कि कुछ मैं कोचिंगों के नाम बताना चाहती हूँ कोचिंग में फ्लाई हाई ग्रुप और इंस्टिट्यूट यह एक कोचिंग है जो लोगों को कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करती है करवाती है जैसे यू पी एस सी एस एस सी जी डी या ग्रुप डी या ग्रुप सी कोई भी चीज़ गोवर्मेंट जॉब का जो है यह नीट जेईई यह सब का तैयारी जो है यह इंस्टिट्यूट करवाती है यह बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हर तरीके से मतलब पढ़ाई के में लाभ देने की कोशिश करती है अगर जैसे मुख्यमंत्री जो है मन मुख्यमंत्री द्वारा लैपटॉप स्कीम निकाला गया था तो इसमें जो है इस ज़िले में बहुत ही ज़्यादा लोगों को निःशुल्क रूप से लैपटॉप दिया गया बच्चों को जो कॉलेज ले पर स्नातक लेवल पर पढ़ाई कर रहे थे तो यह जो है यह इस स्कीम से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में हेल्प मिला जो लैपटॉप में लोग कुछ भी सर्च करके समझ सकते है तो तो यह योजना बहुत ही ज़्यादा सफल रहा और बात किया जाए स्कूल तो स्कूल भी यहाँ पर स्कूल प्राइवेट स्कूल भी हैं और गोवरमेंट स्कूल भी हैं प्राइवेट स्कूल भी अच्छी से अच्छी शिक्षा देने में जो है फ़ीस अच्छे से ज़्यादा लगता है लेकिन शिक्षा वहाँ पर और यह भी अच्छा मिलता है और गोवरमेंट स्कूल में फ़ीस नहीं लगता है और शिक्षा की व्यवस्था वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपलब्ध करवाई जाती है तो यह सारी उपलब्धियाँ जो है सोनभद्र ज़िले में है